اُترپردیش میں ذریعہ معاش الگ الگ طرح کے ہیں کچھ لوگ ذریعہ معاش کے لیے اپنا کاروبار کرتے ہیں کچھ لوگ اپنی دُکان پر رہتے ہیں کچھ لوگ نوکری پیشہ کرتے ہیں اِس سے پیسے کما کر اپنے بچوں کی پرورش ہو سکے اور بچوں کی اچھی پڑھائی لکھائی اور اُس کے آگے کی بھویش کو صحیح کر سکے ذریعہ معاش کے لیے کوشش کرنا چاہیے کہ بہتر سے بہتر ذریعہ معاش ہو اور ذریعہ معاش کے اندر حلال طیب کا بھی دیکھا جائے کس طرح سے حلال طیب ذریعہ معاش کمانا چاہیے ہم سب کو